हम समस्तीपुर ज़िला की रहने वाली हूँ हम हमारे समा समस्तीपुर ज़िला की रहने वाली हूँ हम या हमारे गाँव में अच्छी तरह से हमारे गाँव में अच्छी तरह से पूजा भी होता है या छब्बीस जनवरी पंद्रह अगस्त मनाया जाता है और सरस्वती पूजा भी होती है सरस्वती माँ का छठ पूजा भी होती है दीपावली भी होती है होली भी मनाया जाता है और हर त्यौहार मनाया जाता है अच्छा से हमारे पिता लोग के भी पूजा होती है हम सब मिलकर के पूजा करते हैं सभी देवी देवताओं का हम यह चाहते हैं कि अच्छे से पूजा हो हमारे गाँव में मुरन भी होती है शादी भी होती है अच्छी तरह से हमारे समस्तीपुर ज़िला में अठ्ठारह साल से लेकर के इक्कीस साल की लड़की के भी शादी होती है बाइस साल से लेकर तेइस साल के से ऊपर के लड़का के शादी होता है क्या समाज से हो समाज में ही शादी विवाह का नियम होता है हम समस्तीपुर ज़िला के बोल रहे हैं कि जे हर त्यौहार मनाया जाता है अच्छे ढंग से अच्छे ढंग से हम करते हैं सभी या त्यौहार में हर तरह से हम सभी समाज मिलकर के अच्छे अच्छी तरह से मनाए जाते हैं अच्छे अच्छे ढंग से कपड़ा भी पहना जाता है अच्छा अच्छा नियम से भी पूजा पाठ भी किया जाता है हम यह चाहते हैं कि ऐसा ही हर ज़िला में हो हम समस्तीपुर ज़िला की रहने वाली हूँ या ऐसा ही हमारे समस्तीपुर ज़िला में बहुत अच्छी तरह से यह सब होता है या विवाह हो या पूजा हो मुंडन भी हो यही सब होता है अच्छे से